जानवरके कटा के आओर सुरक्षित रहयके लेल किछो तरीका की छै जेना साँपके कटा या कीड़ाके कटा के डङ्कसँ तऽ पहिनेके लोकसभ एखन तक लोकसभ बाहर जाइ छलखिन हेँ अँधेरा भऽ गेल सुबहके टाइममे औरतसभ घरके औरतसभ या बुजुर्गसभ या बच्चासभ खेतसभमे जाइ छलखिन हेँ अँधेरा छलथि हेँ ओहिमे टॉयलेट करबाक लेल तहि तहिया टॉयलेट बनलो नहि छलै सरकार नहि बनबै छलखिन तब आओर आदमीसभ भी ओतेक जागृत नहि छलै तऽ ओहिमे गेलथि हेँ जङ्गलमे करै छलथि हेँ तऽ ओ ओही जङ्गलमे अन्धेरामे जब ओसभ बिच्छू तऽ साँप डङ्क ईसभ जानवर जङ्गली जानवरसभ रहै छथि तऽ ओसभ ज्यादासँ ज्यादा आदमीके देखलक तऽ ओहिसँ हड़बड़ा गेल आओर हड़बड़ेलाके बाद ओसभ डङ्क मारि दैत छलै आदमीसभके पैर पे तऽ कहीँ कतहु तऽ कहीँ ज्यादा ईसभ सुनयके मौका मिलैत छलय बराबर कि ओकरा साँप काटि लेलकै ओकरा बिच्छू डसि लेलकै तऽ ओकरा जानवर चीर देलकै सिङ्ग मारि देलकै तऽ किछु भऽ गेलै तऽ इसभ सरकारसभ देखलाक बाद सरकारसभ बिजलीके व्यवस्था दऽ देलकै आओर टॉयलेट घर हर घरमे टॉयलेट बनबा देलकै ताकि आदमीसभ बाहर नहि जाय बाहर नहि जेतै तऽ सुरक्षित रहतै ओहिसँ टॉयलेट बनबेलासँ ई भऽ गेलै सुरक्षित छी ताकि बच्चासभ चाहे बुजुर्गसभ जे भी छथिन आदमीसभ अपन घरमे टॉयलेट करै छथिन तऽ ओहिसँ साँपसँ बिच्छूसँ या तरह तरहके जानवरसँ बचिके रहै छथिन आओर लाइट रहैए लाइट दऽ देलासँ ई भऽ गेलै कि हर पोलपर लाइट जड़ैत रहै छै तऽ लाइट जड़लासँ ई भऽ गेल कि आदमी दूर दूरतक देख सकैए आओर देख देख सकैए कि हँ जानवर अछि अगर तऽ ओहिठाम नहि गेल आओर बचिके जानवरसँ गेल आओर हम एतने बाजब कि अगर जे जाइ छथि बाहर घूमय कतहु अगर लाइटके साधन ओतय नहि अछि टॉर्च लऽ लिअ या लाइट ही लऽ लिअ ताकि अहाँ एक मिनट दू मिनटके लेल अहाँ बचाव करि सकै छी सामना करि सकैत छी अगर अहाँ असमर्थ छी तऽ ओहिठाम ओहिठाम नहि जाउ जे खूँखार जानवर अछि ओहिसभसँ बचिके रहू अहाँ ओहिठाम जाएके कोशिश नहि करब नहि तऽ भऽ सकैए अहाँ जे आज कलके लेल जानवरसभ पागल कुत्ता भऽ जाइ छै ओसभ अहाँकेँ नहि चिन्हत तऽ अहाँकेँ काटि सकैए तऽ ओहिकेलेल इजोत लऽ लिअ टॉर्च जाहिसँ कि भऽ गेलै लाइट जड़ा लिअ इलेक्ट्रॉनिक सामानसभ लऽ लिअ आओर जंगलमे नहिसे नहि जा कऽ चाहू